ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہار کا سیمانچل کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہ علاقہ سیلاب سے بہت ہی زیادہ متاثر علاقہ ہے ہمارے سیمانچل کے دیہات میں اور گاؤں میں مختلف طرح کے کاروبار کو چلایا جاتا ہے لوگ طرح طرح کے کام کرتے ہیں الگ الگ کاروبار کو یہاں چلایا گیا ہے اور ان کو قائم کیا گیا ہے ان کی اچھی خاصی تعداد ہے کیونکہ قدرتی وسائل میں ہمارا بہار بہت بہتر ہے یہاں بہت سارے قدرتی وسائل موجود ہیں قدرت نے ہمارے بہار کو بہت ساری نعمتوں اور وسائل سے مالا مال کیا ہے ہم یہاں ان میں سے کچھ کاروبار کا ذکر کرتے ہیں جیسے کپڑے کا کاروبار پاٹ کی کھیتی اور مکئی کی کھیتی اور اسی طرح مکھانا کی کھیتی کپڑے کا بڑا کاروبار ہمارے یہاں ہوتا ہے باقی کاروبار کھیتی کی شکل میں ہے جیسے پاٹ کی کھیتی کی اگر ہم بات کریں تو کچھ سالوں پہلے پاٹ کی کھیتی ہمارے علاقے کی سب سے اہم کھیتی تھی اور اس کو بڑے کاروبار کے طور پر بھی دیکھا جاتا تھا لیکن مکئی نے اس کو پیچھے کر دیا ہے پاٹ کی کھیتی سے علاقے علاقہ کے کئی گھروں میں کاروباری طور پر مدد ملتی ہے اور کاروبار کو مضبوتی ملتی ہے اسی طرح مکئی کی کھیتی قدرت نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے مکئی کے ذریعہ بہت گھر آباد ہوتے ہیں ہوتے ہیں اس کو فروخت کر کے کافی آمدنی ہوتی ہے اور مکھانا کی بات ہی الگ ہے پہلے لوگ اس سے ناواقف تھے لیکن اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ مکھانا کتنا اہم ہے تو لوگ اب اس طرف آ رہے ہیں اور اس کی کھیتی اور اس کے کاروبار سے بہت سارے گھر آباد ہیں آپ بھی دعا کریں کہ خدا انہیں آباد رکھے